अॼुकल्हनि जे ॿारनि खे मोबाइल होशियारु बि कयो आहे त घणो नुक़सानु बि ॾिनो आहे ॿार जेके आहिनि मोबाइलनि मां ख़राबु थिया आहिनि हू ॿाहिरि खेलण ई नथा वञनि सॼो ॾींहुं मोबाइलनि ते टीवियुनि ते लैपटॉप ते वेठा आहिनि उन्हनि खे सॼो ॾींहुं गेमूं खपनि ॿाहिरि जो सुठियूं सुठियूं गेमियूं जेके पहिरीं जा ॿार खेलण वेंदा हुआ उहे इहे नथा कनि हिकु तरफ़ सां ॿारनि खे मोबाइल टीवियुनि होशियारु बि कयो आहे पर हिननि में नुक़सानु बि आहिनि जेके उहे ॿाहिरि खेलण नथा वञनि घर में वेही सॼो ॾींहुं फ़ोन टीवी ई सभु था ॾिसनि